ہم اپنی فصلوں کو جانوروں سے کیسے بچاتے ہیں جیسے گھیر کر گھیرنے میں جیسے ڈھڈی ہوا دیوار ہوا چدرا ہوا یا جالی ہوا کوئی بھی پرکار کی چیزیں ہیں اس سے ہم بچاتے ہیں یا تو نہیں رکھوال رکھ لیتے ہیں یا تو پتلا بنا کے اسے وہاں بیچ پہ بیچ کھیتوں میں لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی جانور سمجھے کہ کوئی کھڑا ہے آدمی لگانے کے لیے کوا مرغی جو ہو اس سے نہیں جاتا ہے کھیت میں اس سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے عام طور پر اس قسم کے جانور آپ ہمارے فصلوں کو خراب کر جاتا ہے جیسے کہ بکری ہوا گائے ہوا ڈھکرا ہوا ان قسم کے جانوروں بھی کھیتوں پر حملہ کرتے ہیں اس لیے ہم کھیتوں کو بچانے کے لیے رکھوال ہوا ڈھڈی جالی دیوار دیوار جالی تاکہ میرا میرا فصل اچھا رہے اس لیے ہم کھیتوں پر کھیتوں کو پرہیز کرتے ہیں اس جانوروں سے اس قسم کے نقصان سے بچاتے ہیں اور ہمارا یہ نقصان اس پرکار کا ہے جیسے اوپر جیسے اوپر کا پھول کھا جاتا ہے تو اس میں مکئی کا بھٹا توڑ دیتا ہے تو اس سے خراب ہو جاتی ہے دھان کا سیسہ ختم کر دھان کا سیسہ خراب کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں جنم سکتا اس اس وجہ سے بھی کھیتی برباد ہو سکتی ہے اس پرکار کے اس پرکار کے کھیتی کی خرابیاں ہیں اس وجہ سے ہم اسے جانوروں جانوروں کو ہمارے فصلوں کو خراب کر دیتا ہے اس اور نقصان پہنچاتا ہے اس لیے ہم اس سے بچیں مطلب جتنے بچنے کے لیے جالی وغیرہ کرتے ہیں کا انتظام کرتے ہیں